आं नआव फुलखौ समायनायनि थाखाय न' सेर सेर फुल गायदिंनानै लामायावबो सारि सारि गायो आरो बाथौआवबो बाथौ बावन्दाराव बिबारखौ फुजा होनो थाखाय ओ गायो सेर सेर समायनायनि आरो न' सेर सेर आङो बावन्दारियाव गय गायो खान्थाल गायो थाइजौ गायो मोदोमफुल बिफां गायो बिनिफ्राय आङो बेखौनो गायनानै समायना रमायना फुजा होनाङो होनायनि थाखाय बिबार फिफांफोरखौ गायस्रांनानै जानांगौ माने गायस्रांनानै दोनो आरो सेर सेर बावन्दारियाव ओमफ्राय आङो बेखौ समायना रमायना गायनानै फुजा होनायाव नांगौबो नालाय दा बेनिखायनो गासैबो बावन्दारियाव गायस्रांजोबनानै जानायनि गय खान्थाल थाइजौ मोदोमफुल बायदिसिना गायनानै दोन्नाय जायो आरो दा बेखायनो आङो गोबोरखि हासारफोरखौनो ननि गोबोरखि हासारफोरखौनो होनानै गायो बिफांफोरा मोजां जायो नालाय बेनिखायनो दा बेजोंनो